असां पंहिंजे किचन में काफ़ी सामान यूज़ कंदा आहियूं जीअं त केवी थी केवीअ सां जेकी आहे भाॼी वग़ैरह खे घुमाइण जे लाइ या वरी चांवरनि खे घुमाइण जे लाइ यूज़ कंदा आहियूं असां सिपरी यूज़ कंदा आयूं उन में भाॼी यू जेकी आहे उहा ठाहिण जे लाइ भाॼीअ जो जेको स्वाद आहे उहो सिपरीअ में बराबर इंदो आहे हुन जे अलावा असां जेकी आहे खुरपी यूज़ कंदा आयूं जेको मिक्स करण जे लाइ खुरपीअ खे जेको आहे मिक्स करण जे लाइ वधिक यूज़ कयो वेंदो आहे उनजे अलावा असां तई बि यूज़ कंदा आहियूं तई जेकी आहे तरियल शइ जे लाइ जेकी आहे उहे बराबर यूज़ थींदी आहे हुनजे अलावा असां उखड़ी मोइड़ी जेकी आहे उहा बि यूज़ कंदा आयूं उखड़ी मोइड़ी जेकी आहे उहा जेकी आहे सा जेको बि सामान थिया या मसाला थिया उननि खे जेको आहे बराबरु करण जे लाइ जीअं थूम जेकी आहे उहा असांखे कुटणी आहे हुन जे लाइ ऐं हमामु दस्तो वग़ैरह उहो बि यूज़ कंदा आहियूं हमामु दस्तो जीअं सामाननि खे जेको इलाइची वग़ैरह जीअं आहे कारा मिर्च आहिनि उहे कुटण जे लाइ यूज़ इंदा आहिनि इहे जेके शयूं आहिनि असां किचन में यूज़ कंदा आहियूं